पैह्लें ते में गल्ल सनाई जेह्ड़ी असें ऐक्सपिरिंस असें कीती जेह्ड़ी असें ट्रैकिंग पैह्ले दिन दी इयो गल्ल होई कि दुए दिन केह् होआ कि उत्थै बरखा पौना स्टार्ट होई गेई बरखा पौने कन्नै केह् होआ सब तो बड्डा नुकसान कि जित्थै असें टैंट लाए दे हे थ'ल्ले जेह्ड़ी ग्राउंड़ जेही ही ओह् गिल्ली ही ओह्दे कन्नै सानूं ठंड चढ़ना शुरू होई गेई दुई गल्ल जेह्ड़ी असें लकड़ियां रक्खी दियां हां ओह् गिल्लियां होई गेइया ना अस लकड़ियां जलाई सके ओह् गिल्लियां होई गेदियां हा ठंड बी सानूं लग्गै ते असें ओह् पूरा दिन असें टैंट दे अंदर कट्टेआ क्योंकि बरखा कन्नै बी बचाना हा कि कोई बमार होई जंदा कुछ हा ते इक साढ़े कन्नै साढ़ा फ्रैंड हा ते ओह् बचैरा पानी लैन गेआ जेह्ड़ा कन्नै उत्थूं पानी चलादा हा ते ओह् थोह्ड़ा जेहा उद्धर फिसलिया फिसलने कन्नै केह् होआ उस्सी लग्गी ते शुकर ऐ असें मैडिकल किट बनाइयै लैती दी ही जि'यां बैंडिड डिटोल सोफरा माइस दुआ निक्की मुट्टी जेह्ड़ी असें किट बनाइयै मैडिकल किट लानी पौंदी ऐ ते फिर शुकर ऐ कन्नै समान हा ते समान हा ते ओह्दे कन्नै एह् होआ जेह्ड़ी मैडिकल किट बनाई दी ही असें पट्टी शट्टी कीती जो बी ऐ फस्ट एड़ किट ही ओह् रड़ी ही कन्नै असें सैराडोन रक्खी दी पैरासिटामोल रक्खी दी ही डोलो होई गेई जेह्ड़ी इक कफ सिरप बी रक्खे दा हा मन खराब आह्ली बी रक्खी दी ही इक ऐंटी बायोटिक बी रक्खी दी ही क्योंकि जिसलै तुस कदैं बी ट्रैकिंग करो ते तुआनूं अग्गैं पिच्छें डाक्टर जां तुआनूं कोई कैमिस्ट शाप ते लभनी नेईं ऐ अग्गैं पिच्छें ते एह् सारी चीजां खाने पीने दी चीजा मैडिसीन दी इक मैडिकल किट बी फस्ट एड़ दी जेह्ड़ी ओह् बी कन्नै तुआनूं कैरी करनी पौंदी ऐ कन्नै कोई कैंची रक्खी कोई चक्कू बगैरा एह् सब चीजां ते रक्खनियां गैं पौंदियां न ते जेह्ड़ा बैड ऐक्सपिरिंस हा बैद्दर दा ते ओह् इयो हा कि पुरा दिन जेह्ड़ी बरखा होंदी रेही ते अस कुछ निं करी सके थोह्ड़ा होर उप्पर जाह्गे होर अच्चा ऐक्सपिरिंस करगे टैंट उद्धरां शिफ्ट करियै होर दस किलो मीटर होर उप्पर ते होर कुसै ऐक्सपिरिंस करगे कुसै ते ओह् फिर नेईं होई सकेआ ओह् पूरा दिन सारा बेस्ट होइया फिर रात जिसलै पेई ते बरखा थोह्ड़ी जी सैट्टल होई ते मगर एह् ऐ कि प्राब्लम एह् ऐ कि जेह्ड़ियां लकड़ियां हां ओह् असें केह् कीता कि पैह्लैं जेह्ड़ियां बाह्र पेदियां हां ओह् ते बिल्कुल गिल्लियां हां फिर असें केह् कीता इक बंदे नै दमाक लाया थोह्ड़ियां जेहियां लकड़ियां लेइयै ते टैंट दे अन्दर रक्खी ओड़ियां कि थोह्ड़ियां जां सुक्की जान ते फिर थोह्ड़ी जेही असें कोशश कीती मैह्नत कीती थोह्ड़ा जेहा असें मिट्टी दा तेल लेते दा हा कन्नै थोह्ड़ा पाइयै थोह्ड़ी कोशश कीती जलाने दी ते ओह् थोह्ड़ी होई गेइयां केह् होआ कि पूरा दिन अस ठंड च बैठे दे रेह् नेईं ते बमार होई जाना हा असें ते फिर एह् ऐ कि थोह्ड़ा अग्ग शग्ग बाली रातीं जाइयै जिसलै बरखा थोह्ड़ी कंट्रोल होई ते ओह्दे बाद जाइयै अग्ग शग्ग बाली असें ते पूरा ओह्दे सैकंड डे हा साढ़ा ट्रैकिंग दा ते ओह् पूरा बेस्ट होइया चार दिन दी साढ़ी ट्रैकिंग ही ते दुआ दिन ते साढ़ा पूरा बेस्ट होआ रातीं बस असें केह् कीता फिर अस बाह्र बैठे पूरी रात पैह्लें दिन ते इस थक्की गेदे हे बैसे ते जल्दी सेई गेदे हे ते अद्धा दिन केह् कीता पूरा दिन दपैह्र असें मतलव टैंट दे अन्दर कट्टी ते फिर असें केह् कीता फिर असें डिसाइड़ कीता अस पूरी रात बाह्र बौह्गे अग्ग दे अग्गैं पिच्छें फिर गप्पां शप्पां मारगे फिर असें चाह् शाह् बनाई खादा पीता जां जो बी ऐ पूरा दिन अस अंदर डकोए दे रेह ते उस करियै ते उस्सी फिर कंपनसेट करने आस्तै उस्सी असें केह् कीता कि जेह्ड़ा बैड़ बैद्दर हा बरखा जेह्ड़ी पूरी पौंदी रेही फिर अस डरी गे कि पता निं त्रीये दिन बी इ'यै अगर चीज आस्तै बिल्कुल गै अन्दर कैद होई गे नां कुछ खाने गी नां बनाने गी मतलब इ'यां ते बड़ा मुश्किल होइया शुकर ऐ कन्नै असें बिस्किट बगैरा चिपस बगैरा रक्खे दे हे कि चलो खाने आस्तै चलो कि कुछ कुक निं करना पवै जरूरी निं ऐ कि कुकिंग आह्ली चीजां लानियां कन्नै कुछ हैंडी गी रक्खनी पौंदा ऐ कि जेह्ड़ी तुस पैकिंग आह्ली ओपन करो ते चुप्प करियै खाई लैओ जि'यां कप नूडल होइयै पानी पाया ते करी लेआ जो बी ऐ कुछ ऐसी चीजां ऐं जरूर कैरी करनियां चाहिदियां ते एह् हा साढ़ा कि जानि सैंकड डे हा साढ़ा इक मतलब बरखा कन्नै साढ़ा जेह्ड़ी बड़ा बैड़ एक्सपिरिंस रेहा ते बाकी चलो एह् बी इक ऐक्सपिरिंस ही हा ते चलो ओह् बी दिन निकलियां साढ़ा